किताबुनि जो मुंहिंजे जीवन में वॾो महात्तम आहे मां आध्यात्मिक किताबुनि बि ॾाढियूं पसंदि कंदो आहियां गुरु ग्रंथ साहिब ते वचन वरितलु गुरमुखी बि मां सिखियल आहियां त मूंखे उन में बि ॾाढो इंटरेस्ट आहे ऐं गुरुसाहिबनि जूं वाणियूं संतननि जूं वाणियूं इन्हनि में संत कबीर साहिबु गुरु नानक देव साहिबु असांजो हाज़रो हज़ूरु साईं ईश्वर शाह साहिबु त इहे आध्यात्मिक किताबूं ॾाढियूं पसंदि आहिनि मूंखे ऐं इन जे अलावा मां हाणे रीसेंटली किताब पढ़ी लोक व्यवहार जेका डेल कार्निगी जी जेका तव्हां खे माण्हूअ सां उथड़ी वेहड़ी व्यवहार तव्हां जो कीअं हुजणु खपे बड़ी सोच का बड़ा जादू तव्हां जो विज़न केतिरो वॾो आहे इहा बि हिकु ॾाढी बढ़िया किताबु आहे तव्हां लाइफ में अगरि वॾे वॾे वॾे विज़न सां अगरि कोइ शइ करण था चाहियो त तव्हां लाइ इहा किताब ॾाढी कारगरु साबितु थी सघे थी पई ऐं कुलु मिलाए करे किताबूं असांजूं वैल्यू ऐड करण जो कमु कंदियूं आहिनि असां जीवन में ॾाढे वॾे मुक़ाम खे हासिल करे सघंदा आहियूं अगरि असां सुठियूं किताबुनि जी पढ़ण जी आदत शुमार करे था सघूं पंहिंजे जीवन में त हरिओम